आ अगिला दिन जे हमरा मुसीबत पड़ि गेल ससुर जी मरि गेलखिन तऽ ओहिमे कहलियै मम्मी गे या तऽ नहि अयलै तऽ हमरा तऽ अपने सँ तब सब कऽ समाधान केलियै कहुना कहुना कऽ पार लागलै एक सए लोक कऽ खाना बनाए कऽ देलियै खाय लऽ तऽ ओ जे समाधान केलियै तऽ ओहिमे तऽ पापा मम्मी नहि अयलै तऽ नहि अयलै तऽ फेर सराधमे आबै गेलै तऽ ओहि लऽ हम तमसाए गेलियै से किया तू किया यलहक अखनी हमरा सब कऽ समय अथी पड़ल यऽ से तू सब नहि देखलहक से एहि दुआरे हमसब कनी दुखित भए गेलियै तऽ दुखित भए गेलियै तऽ फेर मम्मी पापा बुझाबऽ लागलै से की हेतै एहिना होइ छै एहिना सबकेँ तकलीफ दुख होइ छै तऽ एहिना समाधान होइ छै तऽ की करबहक एहि लए तऽ ओहि लए टेंशन नहि करी तऽ ओहिसँ भए गेलै तऽ अपन जेना तेना सब निमहि गेलै तऽ एहि दुआरे सब चीजकेँ सही भेलै तऽ तहन सब के बर बिदाइ फल्ला चिल्ला बाबू सब अयलै बेटी सब अयलै दामाद सब अयलै तऽ हुनका सब के सब के बर बिदाइ देलियै तऽ गेलै तऽ गेलै तऽ फेर ओने सँ घुरिके जमाए अयलै फेरो फेर ओकरो बिदाइ देलियै अपन संगमे रहलै खेलकै पीलकै गेलै तऽ जेना जे भेलै से करलकै